भारतीय मीडिया जे छै ओ समाचार के जे छै से प्रचार प्रसार करै छै हमरा सबके क्षेत्रमे प्रसिद्ध अखबार हिन्दुस्तान आर दैनिक जागरण चलै छै अखन तक तऽ ओ सही आओर जे समुचित समाचार छै वएह समाचार के प्रचार प्रसार करै छै आओर देखैबतो छै कोनो भी गलत जानकारी हिन्दुस्तान आओर दैनिक जागरण के माध्यम से प्रचार प्रसार यऽ देखाओल नहि जाइ छै बहुत सारा एहनो अखबार आओर बहुत सारा एहनो न्यूज चेनल छै जे कि अपन अपन प्रचार प्रसार के बढ़बे के लेल कोनो गलतो समाचार के बहुत ही तोड़ि मरोड़ी के आओर ओकरा बहुत ही प्रसारित कय के पब्लिक के सामने मे डालै छै ओकरा अखबार मे छापै छै अपन टी वी के चेनल पर देखाबै छै लेकिन हिन्दुस्तान आओर दैनिक जागरण के अखन तक एहन चलि रहल छै जे ओ कोनो भी गलत समाचार यऽ गलत एहन न्यूज न ही अपन चैनल पर देखाबै छै आओर ने ही अखबार मे छापै छै